ہیلو سر کیا آپ امیزون کسٹمر سروس سے بات کر رہے ہیں جی جی میں نے کچھ دن پہلے امیزون ایپ سے استعمال کر رہی تھی تو مجھے ہیڈ فون دکھائی دیے تھے جو کہ بہت زیادہ اچھے تھے اور پانچ ہزار کے روپے کے تھے میں نے وہ ہیڈ فون آڈر کر دیے تھے لیکن جب آج وہ ہیڈ فون مجھے ملے تو بہت ہی بکواس اور برے نکلے اور یہ بہت بری ہے اور اس نے اس میں سر میں درد اور ہونے لگتا ہے اس سے سر میں درد ہونے لگتا ہے اور ان کے ریٹ پیرنگ بھی اچھی نہیں ہے اور ان کی پیکنگ بھی اچھی نہیں تھی اور یہ موبائل سے جلدی کنیکٹ نہیں ہو پاتے بہت زیادہ مشکل سے لگتی ہے ان سے کانوں میں درد ہونے لگتا ہے اور سر میں بھی درد ہوتا ہے اور اس کے جیسے کہ پروڈکٹ بتایا گیا تھا وہ اس طرح کا پروڈکٹ بھی نہیں نکلا اور مجھے مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ان کے خرید کر میرے پیسے بھی برباد ہو گیے اور میرے پیسہ آپ ریفنڈ کریے اور میرا یہ کسٹمر کو میں نے ریٹن ڈال دیا ہے آپ واپس لے جائیے یہ پروڈکٹ بہت برا تھا اوکے سر تھینک یو